साढ़ा डिस्टिक रियासी महाराज जेह्ड़ा तां मतलब शुरू तों गै इत्थै मतलब बौह्त सारे इतेहासक जेह्ड़ियां असेंगी गल्लां सनांदे साढ़े स्याने स्याने जेह्ड़े साढ़े बजुर्ग दादा पड़दादा साढ़े डैडी होर बी सनांदे रौंह्दे बाकी होर बी साढ़े जेह्ड़े म्हल्ले स्याने स्याने बजुर्ग बचेरे ओह् बी बड़ियां गल्लां सनांदे रौंह्दे अपनी डिस्टिक दे बारे च ते जेह्ड़ा डिस्टिक रियासी ऐ महाराज तां इत्थें जियां अपने बाबा जित्तो होर तां ओह् बौह्त प्रसिद्ध इक उ'नेंगी अस इयां मतलब उ'नेंगी इक भगवान मन्नेआ जंदा ऐ साढ़े इत्थे बौह्त उं'दी पूजा करदे होर उ'नें इक बौह्त ही धार्मक आदमी हे महाराज ओह् ओह् जेह्ड़े हे तां उ'नें मतलब धर्म आस्तै हमेशा धर्म दा साथ दित्ता जित्थें मतलब उ'नेंगी लगदा हा कि भाई इत्थें धार्मक कम्म ऐ उत्थें छुड़ी दिंदे हे धर्म दे कन्नै खड़े होई जंदे हे अधर्म दे खलाफ होई जंदे हे उ'नें बौह्त सारा किश कीता महाराज डिस्टिक रियासी आस्तै होर जेह्ड़ियां बौह्त सारियां अपने साढ़ा इत्थें डिस्टिक रियासी च होर बड़ियां सारियां जियां साढ़ै उप्पर माता बैष्णो देवी दा टैंपल जेह्ड़ा मन्दर ऐ उत्थें ओह् बी इक बौह्त परानी इतेहासक जेह्ड़ी वेदें च बी ओह्दै बारै च लिखेआ गेदै ऐ महाराज कि पराना जेह्ड़ा उत्थें तिन्न पिंडियां न माता बैष्णो देवी इ'यां इ'यां उद्धर तपस्सेआ कीती बैष्णो देवी ने एह् सारियां गल्लां जेह्ड़ियां उत्थें लिखियां गेदियां सारियां मतलब बौह्त सारियां चीजां न जेह्ड़ी साढ़ी डिस्टिक रियासी च मतलब असेंगी हिस्टरी गी दर्शांदियां मतलब डिस्टिक रियासी जेह्ड़ा पैह्लें नेहा नेहा था होर इत्थें महाराज अपने चनाब ते इद्धर रीवर बगदा महाराज बाकी ओह्दी ते शान गै अलग ऐ होर बौह्त सारियां जेह्ड़ियां इतेहासक इत्थें गल्लां होंदियां डिस्टिक रियासी जेह्ड़ा असेंगी अस नमें नमें जागत महाराज असेंगी इन्ना पता निं ऐ खास लेकिन जियां बाबा जित्तो दे बारे च थोह्ड़ा बौह्त पता ऐ तां ओह् बौह्त स्हेई आदमी हे बौह्त मन्नेआ जंदा महाराज साढ़ा इत्थें बाकी उप्पर माता बैष्णो देवी दे टैंपल जेह्ड़ा ओह्दे उप्पर ओह् पेआ भैरा बाबा दा टैंपल पेआ उद्धर बी लोक बौह्त बौह्त दूरा लोक औंदे बौह्त इक बौह्त ई इतेसासक जगह् ऐ रियासी